हँ हेलो हेलो हेलो जी जी हँ जी प्रणाम मिथिला मखाना मिथिला मखाना जी धन्यवाद धन्यवाद और बहुत बहुत अहुँके धन्यवाद जे अहाँ एकर रिस्पोन्स दैके लेल हमरा सबके फोन केलहुॅं जे मिथिला मखाना फिलिम हमर बढ़िऑं अछि अहाँके पता होयत जे मिथिला आओर मखाना जे छै से मिथिलाके सब दिन ई मतलब जे छै से पहचान रहलै माछ पान मखान आओर जहन बिहार मखाना जहन राज्य सरकार जे छै से एक टा सोचल समझल राजनीतिके तहत रणनीतिके तहत मखानके मिथिला से छिनबाक प्रयास केलकै आओर ओकरा बिहार मखाना बनेबाक प्रयास केलकै तहन हम सब ई बहुत अन्याय हमरा सबके लागल जे नहि ई मिथिलाके जे मखान छै ओकरा बिहार मखान कएल जा रहल छै ताहि दुआरे हम सब एहिके लेल ई फिलिम बनैलिए जे आखिर स्थानीय लोकके ई चीजके पता चलै आओर लोक एहिके लेल सरकारके विरोध करै आओर ओ मिथिला मखाना होइ ताहिके लेल हम सब एक्टर अहाँँ हीरो फिल्ममे देखिए रहल छिएन हिरोइन सबके जे एक टा सुन्दर सन अभिनय लऽ कऽ ई प्रकारक एक टा फिलिम बनैलिये जाहिके लऽके लोकके एक टा जन जागृति अयलै लोकमे आओर बिहार मखाना नहि भऽ कऽ मिथिला मखाना भेलै जी आइ टैगमे जेना कि जे भी मुद्दा सब छलैए मानि लियऽ जे मिथिलाके संस्कृतिके सब चीज छै ओ मिथिलेमे रहलै ई हमर सबके प्रयास से भेलै आओर अहाँके एहिके लेल प्रतिक्रिया देबाक लेल बहुत बहुत धन्यवाद आओर आओर आओर कहु जे फिलिममे की सब अहाँके नीक लागल या आओर अहाँ की सब जानऽ चाहै छियै एहि सब सम्बन्धमे जी जी तऽ ओहिमे ओहिमे तऽ छैयै देख लियो अपना मैथिली जगतमे जे भी कोनो फिलिम निकलै छै किए कि अहाँ अखनौ देखने हेबै पहिलेके समयमे एकटा फिलिम आयल छलै सिन्दूरक लाज मैथिली फिलिम जे कि हमर माता बहिन सब ओकरा जे छै से बहुत पसन्द कयने छलखिन आ अखनौ जे छै गरीबक बेटी मैथिलीमे खास कऽ कऽ देखियो भोजपुरीके अपेक्षा मैथिली सब दिन संस्कारी रहलै सब दिन एकर एक टा सभ्यता रहलै एक टा जे छै से आचरण रहलै आओर वहएके प्रदर्शित करैत हम सब कोनो फिलम बनबै छियै आओर ओ फिलिम जे छै से अहाँ सबके दिल पर राज करै छै आओर ओहि से जे ओहि फिलिमोके एक टा बढ़िऑं व्यवसाय भऽ पबै छै आओर रोजगार एक टा सेहो मिथिलामे जगै छै तहन अहाँ कहबै एक टा चीज यहो छै जे मैथिली सिनेमा आखिर ओत्ते बढ़ि किए नहि रहल छै किए कि हम सब अश्लीलताके विरोध करै छी अश्लील चीज जेना भोजपुरीमे एकदम अश्लील आबै छै कोन्टेन्ट हमर सबके जे कोन्टेन्ट रहै छै जे हमर सबके मुद्दा जे छै हमरा अपन माय बहीनके एक टा नीक चीज देखेबाके अछि नीक सिनेमा नीक आचरण देखेबाक अछि ताहिके लऽ कऽ हमसब जे छै से मैथिलीमे एहन सुन्दर फिलिम बनेबाक प्रयास करै छी जे अहाँ सबके नीक लागै तऽ यहए हमरा सबके हर समय कोशिश रहैए किए कि आन कोनो भी आइ बॉलीवुड देख लियो टॉलीवुड देखियो हर सिनेमामे जे छै से आइ काल्हि हँ हँ हँ यहए उद्देश्य जी जी जी बिलकुल बिलकुल वहए चीज छै जे आखिर हमर माय बहीन जे कोनो सिनेमा देखतै तऽ ओकरा पर केहन प्रभाव हेतै ई चीजके सोचिके हमसभ कोनो फिलिम बनबै छी आओर एक टा दिल से ई प्रयास रहै छै जे साफ सुथरा मूवी एक टा हम समाजके दिए जाहि से समाजके बूढ़ बच्चा बूढ़ सब जे छै से ओकरा एक टा नीक सन्देश जाइ समाजमे यहए हमरा सबके हर समय एक टा उद्देश्य रहैए जी जी आओर यहए सबके कारण जे छै से अहाँ सबके फिलम जे छै से नीक लगैए आओर हमरो सबके यहए कोशिश रहैए एनी टाइम जे एक टा नीक नीक नीक हँ नीक फिलिम बनै ठीक ठीक